औ हेलौ औ रा औ ओमफ्राय खबर सबर मोजाङैनो दंसाबोमोनलै दंनायालाय नोंथाङालाय मा होनदोंमोन नोंथाङा नायाथ' मोन्दोंमोनलै जोंनिथिंबो फुजानि एसे एसे अखा हादोंमोन ना नों नोंसिनिथिं जायलाय मा मा ना मोन्दोंब्रा आयौ बिदि मोनखादों बाबारे देरहाबायलै होम्बालाय होद ना जानो थांनांसिगोन माथो होम्बालाय औ दे दाहायफोर थांगोन आं दे जायो जायो जायो ओमफ्राय दा बहाथो सारहैया मोनो मोनो दा फुजानि ओंखारदों बे आखायनो मोनबाय नोङो औ औ

औ बा

बाबबारे मोजां मोजां ना ओंखारथारो खोमालै नोंसिनिजों औ औ नोंसिना दैयाबो खाथि जाबायब्रा ना मोजां मोजां मोनथारो ना ककायावबो नांबावदोंसो हाब होम्बालाय फोरानलायनानै जानो हासिगोनलै नाखौ नोंसोरो बाब दे दे दे होम्बा दा जाहै दाहाय औ दे दाहाय जाहैनोसै होम्बालाय दे औ औ औ दे नोंथां होम्बालाय दे औ औ दे दे दे दा दे